ہلو جی سویگی کسٹمر سروس سے بول رہے ہیں جی جی میرا نام محمد شعیب ہے اور میں نے ابھی آپ کی ایپ کھولی ہوئی تھی اور وہاں میں نے آڈر دیا ہے آدھا کلو چکن بریانی کا اور جس میں ٹائم وہ دکھا رہا ہے دس منٹ لیکن دس منٹ سے اوپر ہو گئے ہیں اور مجھے بہت زور کی بھوک لگ رہی ہے میں بس یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ اس آڈر کو آنے میں اور کتنی دیر لگے گی تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ پلیز چیک کر کے مجھے بتا دیجیے کہ کتنی دیر میں آڈر آ سکتا ہے میں ویٹ کر رہا ہوں جی چیک کر لیجیے جی اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ